گرمی کے موسم میں ہمارے گھر میں بہت سارے مشروبات بنتے ہیں جیسے لیمبو کا شربت دہی کی لسی آم کی لسی کیلے کی لسی بہت ساری چیزیں پینے کو ملتی ہیں اور اس سے ہماری باڈی کو تر و تازگی ملتی ہے اور گرمی کا احساس نہیں ہوتا ہے